कलंगूट बागा अंजुना वाघातर मोरजीम अरमोल अश्वेम मांद्रीम क्वेरेम केरी कोको बीच पालोडे आगोंदा कोलवा बेनावलीम माजोडा वार्का बेताळ बाटीम बांबोलीम बोबमालो सिंक्वेरीम कांदोळीम शाफोरा फोर्ट फोर्ट आगवादा रियस मोंगोस फोर्ट टेरीखोल सेंट का कात्रेदेल बेजिल्का ऑफ बॉम जिजस चर्च ऑफ आव लेडी ऑफ द इमेलिकेट कॉन्सेपशन चर्च ऑफ सेंट काजिटन चर्च ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर मंगेशी टेंपल शांतादुर्ग टेंपल महालक्ष्मी टेंपल नागेशी टेंपल अंजुना फ्ली मार्केट म्हापसा फ्रायडे मार्केट आरपोरा सॅटरडे नायट मार्केट दिवार आयलँड डॉक्टर सलीम अली वायल्डलायफ सेंच्युरी बोल्ला वायल्ड लायफ सेंच्युरी अर्वलेम वॉटरफॉल्स मागीर दुदसागर वॉटरफॉल्स बोंडला वायल्डलायफ सेंच्युरी भगवान महावीर वायल्ड सेंच्युरी नेत्रावरी वायल्ड सेंच्युरी पालोलीम आगोंदा कोलवा बेणावलीम माजोड्डा वार्का बेताल बाटीम बांबोलीम बोबमालो सिंक्युरीम कांदोलीम चर्च ऑफ आवर लेडी ऑफ रोजरी चर्च ऑफ सेंट काजीत एन चर्च ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर तार्पोणा रिवर नेत्रा वायल्ड लायफ सेंच्युरी कोतिगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी म्हा भगवान महावीर वायल्ड लायफ सँच्युरी चोराव आयलंड दिवार इल्हादे कोसी स्कुबा डायविंग स्नॉक्लींग पॅरासेलिंग विंडसफींग कयाकींग जेट्सकींग बनाना बोट रायड्स डॉल्फीन वॉचींग टिटोज डेन क्लब कुबाना एलपी के वॉटरफ्रंट शिवा वॅली कलीज कॅफे लिलिपट अंतरेज सायलंट नॉयज डेलटीन रोयली कॅसिनो प्रायड कॅसिनो पाम्स कॅसिनो पल कॅसिनो कारावेला अजुना फ्ली मार्केट अर्पुरा सेटरडे नायट मार्केट पेन्जीम मार्केट वास्को मार्केट